साढ़े देश दी जेह्ड़ी शिक्षा प्रणाली ऐ एह् बड़ी गै परानी शिक्षा प्रणाली ऐ होर शिक्षा दा जेह्ड़ा महत्व ऐ साढ़े देश च अज्जै दा निं ऐ वैदिक काल कोला जेह्ड़ा शिक्षा दा आचरण ऐ चला करदा ऐ वैदिक काल दी गल्ल अस करचै ते उसलै बी जेह्ड़ा अध्यापक ते जेह्ड़ा विद्यार्थी था उंदा बड़ा गूढ़ा रिश्ता होंदा हा उसलै जेह्ड़े शिक्षक हे ओह् एह् कोशिश करदे हे की मते कोला मता ते शैल कोला शैल ज्ञान जेह्ड़ा विद्यार्थियें तोड़ी पुज्जे ते उसलै कोशिश करदे हे की एह् जेह्ड़ा ज्ञान ऐ की ओह् ज्ञान पुज्जे विद्यार्थी तगर ता की उस ज्ञान दा ओह् जेह्ड़ा मतलब होऐ ओह् छड़ा लिखना गै पढ़ाई निं समझदे हे ते ओह् एह् कोशिश करदे हे की एह् जेह्ड़ा ज्ञान ऐ उसी ओह्दा ज्ञान बी होये ते उसी गल्ल गी समझी बी सकै ते होर अपनी जीवन शैली च उतारी बी सकै उस शिक्षा गी ते तां गै पैह्लें एह् ध्यान दित्ता जंदा हा की बच्च जेह्ड़ा ऐ बाहरी ज्ञान ते जिस च जीवन दा ज्ञान जेह्ड़ा ओह् जादै होऐ ते मतलब की अज्जै दी शिक्षा प्रणाली दी गल्ल करचै भारत दी ते ओह् एह् कोशिश करदी की जादै तों जादै जेह्ड़ा ऐ ओह् विद्यार्थियें गी कताबी ज्ञान होऐ होर ऐसा निं ऐ की साढ़े भारत देश नै जेह्ड़े जीनियस दमाग न ओह् पैदा निं कीते जियां जियां साढ़ा देश उन्नति करदा गेआ बड़े सारे ऐसे जीनियस दमाग बी रेह् जियां जिंदा जिंदे चा इक्क न साढ़े स्वामी विवेकानंद जिनें साढ़े भारत देश च शिक्षा लेइयै होर बाहर देश च उनें जेह्ड़ा भाषण दित्ता ते ओह्दे कारण अज्ज बी साढ़ा जेह्ड़ा देश ऐ बड़ा गर्व महसूस करदा लेकिन बड़ी सारी साढ़ी शिक्षा प्रणाली ऐ ओह् समस्या कन्नै घिरी दी ऐ जेल्लै की जेल्लै साढ़ा देश हा ओह् ब्रिटिश सम्राज्य दे जेह्ड़े अंदर हा उसलै उंदी कोशिश एह् रौहंदी ही की जेह्ड़े देश दे विद्यार्थी ओह् पढ़ना लिखना शुरू करी देन ते उंदे कम्मै च उंदे पढ़ने लिखने दे कम्म च अपना जोगदान देन इंदा मक्सद जेह्ड़ा हा ओह् एह् निहा की साढ़ी जेह्ड़ी एह् शिक्षा ऐ ओह् अच्छी होऐ उंदा मक्सद एह् हा मते मते सारे जेह्ड़े हैन ओह् क्लर्क लग्गै ता की उंदा कम्म जेह्ड़ा ओह् चलदा रवै होर इयै साढ़ी समस्या कन्नै अज्ज बी साढ़ा भारत देश घिरै दा ऐ अज्ज दी जेह्ड़ी शिक्षा प्रणाली ऐ ओह् साढ़ी जेह्ड़ी ऐ ओह् ग्रेडिंग सिस्टम दा शकार ऐ एह्दे कारण केह् ऐ की स्कूल आह्ले बी टीचर बी एह् कोशिश करदे की बच्चे दे शैल कोला शैल नंबर आई जाहन लेकिन इंदे बारै ई केह् होंदा की विद्यार्थी दे जेह्ड़े बुद्धि दा आंकलन कीता जंदा इस ग्रेडिंग सिस्टम दे कारण होर कुछ जेह्ड़े विद्यार्थी होंदे ओह् कुछ विशें च अच्छा जेह्ड़ा ऐ ओह् मिगी इंफार्म करदे पर किश जेह्ड़े विद्यार्थी हैन ओह् मते शैल निं होंदे कुछ मते शैल निं होंदे विशें च ते जेह्दे कारण उंदे इन्ने शैल नंबर निं आंदे ते कुछ बच्चें ई जेह्ड़ा ओह् नलायक समझेआ जंदा लेकिन ऐसा निं ऐ क्योंकि जेह्ड़ा बच्चा इक्क विशे च अच्छा ऐ ते उस विशे ई बड़ी दूर तक्क लेई जाई सकदा ऐ लेकिन जेह्ड़ा ग्रेडिंग सिस्टम दे कारण केह् होंदा केह् उसी अग्गें निं बधनै दित्ता जंदा उसी फेल कीता जंदा ते एह् साढ़ी शिक्षा प्रणाली ऐ एह् सारें कोला बड़ी बड्डी समस्या ऐ होर दूजी समस्या एह् ऐ की साढ़ी जेह्ड़ी शिक्षा एह् ऐ ओह् दो भाग च जेह्ड़ा ऐ ओह् बंडेआ गेदा ऐ ते इक्क ऐ सरकारी सिक्षा ते इक्क ऐ प्राईवेट शिक्षा होर लोग एह् साढ़े जेह्ड़े लोग न उंदी एह् मानसिकता ऐ की जेह्ड़े सरकारी स्कूल ऐ ओह् शैल जेह्ड़ी ऐ पढ़ाई निं कीती जंदी ते एह् लोग जादै तों जादै कोशिश करदे की ओह् मती फीस देइयै बी ओह् अपने बच्चें ई प्राईवेट स्कूल पांदे होर एह्दा कारण एह् ऐ की जेह्ड़ा सरकारी स्कूल होंदे

उंदी इमारतें जेह्ड़ियां ओह् इन्नी शैल नेईं होंदियां उप्परा जेह्ड़े शिक्षक होंदे न अच्छी जेह्ड़ी आमदनी ऐ ओह् नेईं होंदी

होर इमारती इमारती जेह्ड़ी उंदियां केईं ऐसे स्कूल बी हैन की उंदी जेह्ड़ी इमारतां इन्नी अच्छी ऐ बी निं ऐ ते एह् सब जेह्ड़ी समस्या ऐ सानूं एह् जेह्ड़ी शिक्षा प्रणाली च दिक्खनै गी लभदियां न होर ऐसा निं ऐ की इसगी हदला निं जाई सकदा अस बड़ा कुछ करी सकने जियां की अगर कोई बच्चा कुसै सब्जेक्ट च अच्छा ऐ ते अध्यापक दा एह् मुक्ख होंदा की उस बच्चे ई सब्जेक्ट च अच्छा बनाई सकै उसी उसी बच्चे गी मदद करी सकै ता की ओह् उस सब्जेक्ट च अच्छे कोला अच्छा उस सब्जेक्ट गी अग्गें लेइयै जाई सकै दूजा एह् ऐ की साढ़ी जेह्ड़ी शिक्षा प्रणाली ग्रेडिंग सिस्टम चा निकलियै ज्ञान उप्पर आई जा जां ओह् एह् कोशिश करै की बच्चे कोला जादै कोला जादै ज्ञान मिलै एह् साढ़े बड़े सारे विद्यार्थी ऐ ओह् अपनी शैली च जेह्ड़ा बड़ा अच्छा करी सकदे भी अस एह् बोली सकने कि हून जेह्ड़ी शिक्षा प्रणाली ऐ

नयें जमानै दी जेह्ड़ी शिक्षा प्रणाली ऐ नयें नयें बच्चे जेह्ड़े ऐ नयें नयें इंदे दमाग ऐ ते उसी इक्क स्हेई डिरेक्शन च अगर लेई जाये ते साढ़ा देश जेह्ड़ा ओह् बड़ी उन्नति करी सकदा कन्नै जेह्ड़ा फंड आंदा ऐ साढ़ी शिक्षा प्रणाली दा ओह्बी बड़ा घट्ट आंदा ऐ साढ़ी गौरमेंट दी तरफ दा ते सरकार एह् कोशिश करै की साढ़े जेह्ड़ी सिक्षा प्रणाली स्हेई करने ताहीं जां उसी होर अग्गें लेई जाने ताहीं साढ़ा जेह्ड़ा भारत देश उन्नति करी सकै ते जादै तों जादै फंड ऐ ओह् शिक्षा प्रणाली गी जां साढ़ी शिक्षा संस्थान ऐ ओह् जादै कोला जादै देना चाहिदा ते एह् तरीकै हैन जेह्दे कन्नै अस अपने देश गी अग्गें लेई जाई सकनें अपने देश दी शिक्षा प्रणाली गी अच्छा करी सकने ते ओह् साढ़ा देश जेह्ड़ा ऐ ओह् भला होई सकदा